साढ़े जम्मू शैह्र च बड़े सारे ऐसे साधन प्रावधान न ट्रांसपोर्टेशन दे और बड़ी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन ऐ जेह्ड़े बी साढ़े लोक जेह्ड़े न जम्मू शैह्रे च जाब आस्तै औंदे न जां कठुआ तों औंदे न उधमपुर चो साम्बा चो ते उनें ई ऐसी गल्ल नेईं ऐ बड़ियां सुपरफास्ट बस्सां उ'नें अवेलेबल न जेह्ड़ी कि थोह्ड़े थोह्ड़े चिरे परैंत चलदी रौंह्दियां न और जेह्ड़े निक्के शैह्रा तों बच्चे पढ़न इद्धर औंदे न साढ़े कालेज बिच जि'यां अखनूर होई गेआ साम्बा होई गेआ चिनोर होई गेआ जां कोई बी होई गेआ ते निक्की निक्कियां जेह्ड़े ट्रांसपोर्टेशन दे ओ न जि'यां मेटडोर्स होई गेइयां ओह् बी चलदी रौंह्दियां न ते जि'यां हून कुड़ियां अलग अलग जगह् थाएं परा औंदियां न जि'यां तलाब तिल्लो होई गेआ अखनूर होई गेआ गजनसू होई गेआ मढ़ होई गेआ बढ़ी ब्रह्मणा होई गेआ सरोर होई गेआ तरोर होई गेआ सारे पास्से जेह्ड़े बच्चे न ओह् इत्थै पुजदे न जम्मू शैह्रे च पढ़ने आस्तै ते उ'नें ई बड़ी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन ऐ जेह्ड़ा इद्धरों कोई जंदा होऐ उधमपुर जां कठुआ तां बी ट्रेन दी बी स्हूलतां ऐ टे ट्रेन साढ़ी इक जम्मू दी डीएमयू चलदी ऐ जेह्ड़ी पठानकोटा औंदी ऐ सवेरे ते कठुआ तो रौह्ने आह्ले लोक बी जम्मू बी नौकरी करदे ते उधमपुर बी करदे क्यूंकि ट्रांसपोर्टेशन दी अच्छी फैसिलिटी ऐ म चार पंज ट्रेनां बी जेह्ड़ी जम्मू औंदियां न अग्गें उधमपुर जंदियां न इस वास्ते इक घंटे दा सफर जेह्ड़ा उधमपुर दा ऐ ओह् घट होई जंदा ऐ ट्रेन पर इक घैंटा लगदा बस पर डेढ़ घैंटा लगदा ऐ ते ओह् ट्रेन जेह्ड़ी ऐ ओ जल्दी पजाई ओड़दी ऐ ते रस्ते च भी थाएं थाएं जगह् थाह्रें थाह्रें जगह् लोक उतरदे न अपनी नौकरी वास्तै संगर उतरदे न मनवाल उतरदे न अग्गें रामनगर स्टेशन औंदा ऐ रौंदमेल स्टेशन उद्धर बी उतरदे न और बड़े लोक जेह्ड़े न चाऽ कन्नै उत्थै नौकरी करा दे न क्यूंकि ट्रांसपोर्टेशन दी बड़ी अच्छी फैसिलिटी ऐ और जेह्ड़ी डेह्ली लाइफ ऐ लोकें दी जि'यां दूर दराज दे लाके दा कोई बमार होई जाए किश होई जाए ते औने दी उ'नें बड़ी स्हूलत ऐ उ'नें छोटे टैम्पू बी मिली जन्दे न वैन्नां बी मिली जंदियां न और बस्सां ते चलदियां रौंह्दियां न ते और बस्सां बी चलदियां रौंह्दियां न और ट्रेन बी उद्धर ऐ सो इस ट्रांसपोर्टेशन दी अच्छी सू सुविधा ऐ में तुसें इक गल्ल आखना चा्हन्नी आं कि जम्मू बी हून कोई निक्की सिटी निं रेह्दी ऐ बड्डी सिटी बनी गेदी ऐ इत्थै ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा फास्ट होई गेदा ऐ और फास्ट होने कन्नै केह् होए दा कि मते शा मते बच्चे जेह्ड़े न ओह् स्कूलें च भर्ती होआ दे न कालेजें च बी भर्ती होआ दे न और अग्गें पिच्छें जे तुसें घुम्मन शुम्मन जाना होए ते बाह्वे आह्ले पास्सै ते हर किस्म दे आटो न मैटाडोरां न सब किश है इस आस्तै तुस एह् समझी लाओ कि जम्मू शैह्र बी कोई निक्का शैह्र निं रेह्दा एह् कि बड्डे बड्डा शैह्र च बड्डे शैह्र च गिनोंदा ऐ हून और इत्थै ट्रांसपोर्टेशन जेह्ड़ी फैसिलिटी ऐ उसने इक आम आदमी दी जिंदगी च बड़ा बड़ा रेवोलुशन लाया ऐ हून ते साढ़ी सरकार नै बैटरी आटो बी लाई ओड़े दे न ते बैटरी आटो लाने दी वजह कन्नै बैटरी आटो दी वजह कन्नै जेह्ड़े न के कि ओ पैसे बी घट्ट लैंदे न ते कामन मैन गी बी बड़ी हैल्प होआ दी ऐ